नोगोराव गेलेनायनि फारागथियानो जाबाय नोगोराव सुबिदा आरो फोथार आरिफ्रा बांसिनै मोजांसिन जायो आरो मोजां मोजां गेलेनाय जायो बिसिनि बे आरो गामि आरियाव गेलेनायया जाबाय फारागथियानो जाबाय गामि आरिआव फुटबल गेलेनाया गामियाव फोथार आरिया हाग्रा बंग्रा जानाय आरो बिदिनो गोजौ गाहाय थानाय आरो बेनिफ्राय गेलेग्रा फुटबलफ्राबो मोजां आरिया गैया बिनिखायोनो नोगोरारि गामि नोगोरारि जायगायाव बल आरो गेलेनाया मोजांसिन जायो साफा थानाय जानायखाय नोगोरारि आव गेलेनायफ्रा मोजांसिन जायो आरो गामियाव जाहैबाय हाग्रा बंग्रा आरो गाज्रि बुसथु थायो फोथारफोराव बिनिखायनो नोगोरारि गानियाव गेलेनाया बेनिनो फारागथि